جی ہاں میں نے اپنے خاندان اور دوستوں کے ساتھ کئی مرتبہ سفر کیا ہے اور ہر سفر کی اپنی خاص یادیں ہیں ایک خاص سفر جو مجھے بہت یاد ہے وہ منالی کا تھا یہ سفر میں نے اپنے خاندان کے ساتھ کیا تھا ہم نے گرمیوں کی چھٹیوں میں منالی جانے کا منصوبہ بنایا ہمارا سفر بہت دلچسپ اور خوشگوار تھا راستے میں خوبصورت مناظر اور پہاڑیاں دیکھ کر دل خوش ہو گیا ہم نے گاڑی میں گانے گائے ہنسی مذاق کیا اور مختلف قصے کہانی سنایے نینیتال پہنچ کر ہم نے خوبصورت ہوٹل میں قیام کیا وہاں کے موسم کی ٹھنڈک اور ہریالی نے ہمیں بہت متاثر کیا ہم نے مال روڈ پر گھومنے پھرنے کا لطف اٹھایا مختلف دکانوں سے خریداری کی اور مزے مزے کے کھانے کھائے اس کے علاوہ ہم نے کشمیر پوائنٹ کی سیر بھی کی جو بہت یادگار رہی دوستوں کے ساتھ بھی کئی یادگار سفر کیے ہیں ایک بار ہم سب دوستوں نے مل کر کشمیر کا سفر کیا یہ سفر بھی انتہائی خوبصورت اور دلچسپ تھا ہم نے جھیل سیف الملک کی سیر کی جہاں کے قدرتی خوبصورتی نے ہمیں محصور کر دیا ہم نے ٹریکنگ کی کیمپ کیمپنگ کی اور رات کو آگ کے آگے گرد بیٹھ کر گانے گائے اور باتیں کیں ان سفروں نے نہ صرف ہمیں قدرت کی خوبصورتی سے روشناس کرایا بلکہ ہمارے رشتوں کو بھی مضبوط بنایا ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارا یادگار لمحے شیئر کیے اور بہت سی خوبصورت یادیں جمع کیں ایسے سفر نہ صرف تفریح فراہم کرتے ہیں بلکہ زندگی کی خوبصورتی کو بھی اجاگر کرتے ہیں